बड़े सारे इ'यां कूक बनाई लैने होने रोटी राटी ते दपैह्री बेल्लै अगर रोटी खाने दा नेई मन करै ते फिर जियां कि खीर बनाई लो दपैह्री बल्लै दुद्ध च पाइयै चौल खीर बनाई लो बड़े सारे लोक अज्जकल खीर खंदे ऐ ते होर दलिया होइया बड़े सारे पकवान होइये लंच करना होइये होर कुछ बी फ्रूट दाल चौल पूड़ी होई गेई फिर परोंठियां होइयां ते फुलका होइया एह् सब दी सब्जियां सब्जी जियां कि भिंड़ी होई ते गोभी होइया आलू आलू गोभी होइया इ'यां गल्कि लंच शडियूल च बनान्ने होन्ने होर जैदातर राजमां चौल जां दाल चौल ते जां फिर कढ़ी चौल बनदे डिनर आस्तै